मेरी मन पसंदीदा जगहों में से ज़्यादातर मैं तो धर्म यात्रा या तीर्थ यात्रा पर ही जाना पसंद करती हूँ जिसमें है उज्जैन उज्जैन में महाकाल लोक अभी अभी बना है वो इतना सुंदर है कि हम हमारे घर से कुछ ही दूरी पर ही है वो इस्तित तो हम हर कभी जैसे हफ़्ते या महीने में तो ज़रूर ही वृंदावन जाते हैं और मेरी सबसे ज़्यादा मन पसंदीदा जगह वृंदावन है वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंंदिर है कुंज जी का मंदिर है वृंदावन में इस्कोन टेम्पल है प्रेम मंंदिर है जो कि मेरी मन पसंदीदा जगाहों मे से हे वृंदावन में निधि वन है जहाँ पर बड़े बड़े तुलसी के पेड़ पौधे लगे हुए हैं इतनी अच्छी महक आती है वहाँ के तुलसी के पौधों में से कि हमारा जो दिमाग़ बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार के सात हर महीने मृंदावन की यात्रा पर ज़रूर ही जाती हूँ